हॅलो आं आरे हांव दिल्लीसान आयला म्हाक् मातशी ते तुमगें गांवा ये बी कशें जात्रा जाता किंवां कितें कशी कितें खंयचें जात्रा बी जातात ताच्या बद्दलची म्हायती थोडिशीं जांय आशिल्ली ना ना सद्या एकलो आयला म्हणजे ती केन्ना जाता कितें जाता मागीर त्या प्रमाणे आमकां टायम टॅबल थारोवपा जाय तेजे आमकां रॅकॉर्डींग करपाक जाय अशी म्हूण मगे एक आये तुक फोन केला तो जागो बी पळोवपा जाय आं

खंय ती आं आं हां हां हां तीन वर्सांतल्यान एकदा आं हां आं हां हां कळ्ळें कळ्ळें हां आं आं सगे तश् की देवूळ बी कितें आसा

आं आं

आं आं

आं हां म्हळ्यार कितले उंच बांदपूं हय आं हां हां

आं आं बरें बरें बरें बरें बरें आं बरें बरें बरें